हमर फोनके जे चार्जर यए ओकर जैक खराब भऽ गेल छले एहि दुआरे हमरा फोन चार्ज करयमे हमरा बहुत दिक्कत होइत छले तऽ हम ओ चार्जर खरीदयके लेल गेलहुँ दोकानपर तऽ ओ दुकानदारकेँ हम कहलियै हमरा एगो बढ़िआँ कम्पनीके चार्जर दिअ जाहिसँ हमर फोन जल्दी चार्ज भऽ जाय तऽ जे बात छै ओ दुकानदार एगो बढ़िआँ कम्पनीके हमरा चार्जर देलक आओर कहलक कि जे एहिसँ अहाँके बढ़िआँ चार्ज हैत जल्दी चार्ज भऽ जायत आओर जे बात छै सभ सही बात छै ओहिसँ बढ़िआँ चार्ज भऽ रहल छै जल्दी चार्ज भऽ रहल छै